आं बिबारफोरखौ गायो आंहा मोनसे बिबार बागान मोनसे दंंखायो सानसेखालि क'क्राझार नौ नोगोराव थांबाय आङो जा मोजां बिबार नुबाय आङो बे बिबारखौ जि फसायबाय आङो गोसोजों फसायनानै मोनसे न'खराव आलासि जाहैनायाव बिनानै लाबोबाय आङो बिनानै लाबोनानै माबा हासार होनानै गन्ध'राज फुलखौ जा मोजां गायबाय आङो ओमफ्राय गायनानै बेनो एरनानै गायस्लाय गायस्लाय गायस्लाय होबाय आङो आरो सानसेखालि स्कुल फराय उन्दैफोरनि स्कुलाव नुबाय आङो बिबारखौ जबा बिबार जा मोजां नुबाय आङो बे बिबारखौबो फसायनानै गायफैबाय आङो आरो एखनबा आङो हाथायफ्राव थाङोबा बिदिनो दस थाखा बिस थाखाफोरनि बायनानै गायफैयो आरो एखनबा बिदिनो आलासि जाहैनायफोराव थांनानै फसायनाय बायदि बिबारफोरखौ लाबोनानै आङो गायफैयो गायफैयो आंहाथ एसेबां थाखा फैसा गैया नालाय मालायनि मोजां बिबारफोरखौ नुयोबा आङो न'खरावनो गायफैयो आरो बिबारफ्रा एरोब्ला बेखौनो आङो गायस्लाय गायस्लाय होयो दाबो आंनि बिबार बागानफोरा जा समायना आरो मोजां मोजां दङ आरो बरदिन जायोबा गेन्दा फुलखौबो गायनानै मानसिफोरखौ समाय होनानै लांहोबावोसो आङो बिबारफोरखौ लारि लारि लारि लामा सेर सेर गारदेन बायदि खालामनानै दोनो हाथाय बाजारफ्रावबो दस थाखा बिस थाखाफोरनि बायनानै गायला बायनानै गायो आङो ओमफ्राय फुल दावदैफ्राथ'' आं सानफ्रोमबो गायनानै जेनेबा बैसागु समफ्राव बिदिनो आवाथि सावनाय फुजाफोराव गय फाथै होनानै आङो बेफोरजोंनो इसोरखौ फुजियो फुजियो आरो जेब्लायबो जोंहा न'खरावनो फुजिग्राखा नालाय गाहाय गारदियान बायदि जानानै आंनो गय फाथै होनानै बिबार गायनानै बेफोरखौनो फुजियो आरो खालि फुजाफ्रावबो फुल फ्रसाद होनानै बे बिबारखौनो लांनानै आङो मन्दिराव गय फाथै होनानै फुजा होयो आं मालायनि बिबारफोरखौ खाया आं न'नि बिबिरखौनो गोसो बादि गायनानै मोजां खालामनानै न'नि बिबारजोंनो आङो फुजा होयो बिदिनो मालायफोरा मालाय मालायनि बिबारफोरखौ खानानै फुजा होयो आं हले मालायनि बिबारफोरखौ लायनानै फुजा होफेरा न'खरनिजोंनो आङो फुजा होयो